हाँ मैंने स्टार गेजिंग करी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार गेजिंग करना जैसे रात्रि में जब ऊपर छत पर सोते हैं और जब वो चमकते हुए सितारे और रात्रि जो दिखती है वह मुझे बहुत अच्छी लगती और मैंने स्टार गेजिंग गेजिंग करी है उसकी सबसे प्यारी याद यही है जब रात में हम सोते हैं तो जब ऊपर खुला हुआ आसमान रात्रि में और वो सितारे और चाँद जो दिखता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है